जेना गोबर गैस अछि गोबर गैस बायो गैससँ हमसभ खाना बनबैत छी दोसरमे गैस मिलैए हमरासभके एजेंसीपर गेलहुँ तखन गैस मिलल आओर दोसरमे हमसभ ज्यादा चिपड़ी गोरहा उएहसभ ठोकलहुँ जलावन लेलहुँ एहिसँ खाना बना लेलहुँ बायो गैसवलाके ज्यादा हमसभ गोबर देबय नहि चाहलहुँ जे चिपड़िए ठोकि लेब गोबर गोरहे ठोकि लेब एही प्रकारसँ अपन कोनो तरहसँ गोबरके बनेलहुँ आओर खाना बनेलहुँ एना गोबर गैस बायो गैस ठीक छै बहुत उत्तम छै आओर गैस मिलै छै आओर एहिसँ लाइटोके सम्भावना ठीक छै गामके रुतबो ठीक छै गैसके बायो गैसके दुनू चीजके ठीक छै मगर गरीबी देखि कऽ उएह हमसभ चिपड़ी गोरहा जारनि ओकरा बना लेलहुँ बराबर नहि देलहुँ गोबर कम देलहुँ महीनामे एक बेर देलहुँ तकरा बाद हमसभ चिपड़िए गोरहा ठोकि लेलहुँ ओकरा जलावन कयलहुँ एही प्रकारसँ हमसभ खाना पीना बनबैत छी आओर गैस बायो गैस जे अइ से तऽ मिला कऽ ठीके छै हमरा गाममे दू तीन जगह अइ बायो गैस गोबर गैस उएह गैस चलि रहल अइ मिलैए ठीक